हम अपने विद्यालय मे शिक्षा के अलावा अनेक कार्य सीखते हैं और अनेक खेल प्रतियोगिताएँ करे और कला प्रतियोगिता अनेक प्रतियोगिताएँ होती हैं और जैसे कि हम प्रतियोगिताएँ दौड़ की प्रतियोगिता होती है कला ड्रॉ पेंटिंग की प्रतियोगिता होती है और इस्काउट डे में प्रतियोगिता होती है गाना गाने कि प्रतियोगिता होती है तथा टेस्ट की भी प्रतियोगिता होती है शिक्षा में भी कभी कभी प्रतियोगिता होती है अनेक प्रतियोगिताएँ होती है और उम्मे हमें कभी शिक्षा में शिक्षा के प्रतियोगिता मे कभी हमें पेन कॉपी तथा एक बुक मिली थी तो पुरस्कार के पुरस्कार में हमें पेन कॉपी बुक मिलता है और इस्काउट गाइड में हमें मेडल प्राप्त होता है तथा एक सर्टिफ़िकेट प्राप्त होता है और अनेक दौड़ में हमें एक पूरा सेट प्राप्त होता है हॉकी सेट पूरा प्राप्त होता है और हमेशा हॉकी क्रिकेट कबड्डी अनेक ग्रेम् गेम होते हैं और अन उन गेमों में से हमे पुरस्कार प्राप्त होता है हम बैडमिंटन इतना बैडमिंटन में बैडमिंटन सेट प्राप्त किए थे पुरस्कार के तौर पर और हम इसमें से सबमें हमेशा हम खेल या प्रत् विद्यालय मे हमेशा हम हिस्सा लेते जाते है प्रतियोगिताओं में और उनमें पुरस्कार भी हमें बहुत सारे दिए जाते हैं और हम इसमें हिस्सा लेने के बाद कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हम इसमे हार न जाए हार जाए पर हम एक कोशिश करते रहते है और हमें पुरस्कार हमें उत्सा मिलता रहता है और हम कभी कभी हमारे विद्यालयों में विद्यालय में डांस प्रतियोगिता होती है और उसमे डांस से सीखते सीखते हम डांस अच्छा कर लेते हैं और उसके बाद डांस में भी हमें पुरू पुरस्कार प्राप्त होता है कभी कभी हमें पुरस्कार के तौर पर बहुत अच्छी किताबें प्राप्त होती हैं और ऐक्ट ऐक्टिंग भी कराया जाता है हमारे विद्यालय मे ऐक्टिंग में हमें राम चर् राम जी का रोल मिला जाता है और राम जी के रोल पर हम बहुत अच्छा ऐक्टिंग किये थे तो इसलिए हमें रामायण प्राप्त हुआ था रामा रामचरितमानस कि किताब प्राप्त हुइ थी पुरस्कार के तौर पर और हमेशा अनेक प्रकार कि नाटक गाना डांस दौड़ इस्काउट गाइड अनेक प्रतियोगिताएँ हमेशा होती रहती है और उस प्रतियोगिताओं में पार्टइस्पेट करके करने के बाद हम अनेक पुरस्कार हमेशा प्राप्त करते रहते हैं और इसमें जान दौड़ की प्रतियोगिता में हमे हमेशा अनेक प्रकार की पुरुस् पुरस्कार प्राप्त होते हैं और कभी कभी गाने के प्रतियोगिता में भी हमें अनेक गा मेरा स्वर अच्छा लय अच्छा नहीं है इसलिए कभी कभी हमें सकेंड मेडल सिल्वर मेडल भी प्राप्त हुए हैं हमेशा गोल्ड मेडल ही प्राप्त नहीं हुआ है पर हमको कोशिश करते करते हमेशा हमको अधिकतर हमारे पास गोल्ड मेडल है और सिल्वर थोड़ा कम है और हमारे पास कई ट्रॉफ़िया हैं और उस उसमें से कोई छोटी या बड़ी है और कोई न कोई हमेशा प्रतियोगिताएँ में हमें हमेशा प्रार्टिसिपेट करते है और कभी कभी वैकेसन में पार्टी और इ विद्यालय में बुला कर वहाँ पर खेल प्रतियोगिताएँ गाना गाने डॉन्सिंग कि प्रतियोगिता होती है और उसमें हम पार्टिसपेट करते हैं और उसमें से पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं और